हम दू बहिनी हती एक भाइ हती हमरा बहिनमे झगड़ा कहिओ नहि होलै मुजफ्फरपुर एगो बहिन हइ तऽ मुजफ्फरपुर रहै अइ बहिन ठीक हइ कभी कदाल अएलक तऽ भेँट मुलाकात कएली अएलक तऽ बोलैलक हम अपना घरे बोलैली तऽ अएलक भेँट उट कैलक खैलक पिलक गएली हम ओकरा यहाँ गएली ओ हमरा यहाँ अएलक बोलैली कभी कदाल झगड़ा लड़ाइ हो जाइ छै भाइ बहिनमे सबमे होइ छै लेकिन एतना नहि होइ छै हमरा सब भाइ बहिनमे कहिओ नहि झगड़ा उगड़ा होएलक दू बहिनी हती दूरी बहिन रहै अइ फोनसँ बतिएली अएलक बोलैली कहिओ कदाल बहुत बहुत दिनपर अबै छै बहिन हमर बहुत दिनपर अएलक तऽ अएलक तऽ भेँट करै लागी बोलैली हम अपना यहाँ ससुरार तऽ अएलक भेँट उट कएलक अपन गेलक खएली पिली खिएली पिएली गेलक हमरा बोलैलक अएलक तऽ कहलक आ तऽ अएली भेँट उट कएली तऽ चल गेलक फेन आएल रहलै हइ फेन चल गेल भेँट उट कएली गेलक बहिन हमर